ٹیکنالوزی نے میں ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے اب اب ہم جب بھی چاہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں جو بھی بنانا چاہتے بنانا چاہتے ہیں یوٹیوبی کے یو ٹیوی دیکھ سے دیکھ کر بنا بنا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے آ کر سب کا سب کا زیادہ مزدوروں کی زندگی کو آسان بنا بنایا ہے پہلے جب ہم کھیتوں کھیتوں کھیتی کرتے تھے تو بہت سارے پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن لیکن اب ان ساری مسئلوں کا حل ٹیکنالوزی نے آسان کر دیا ہے مزدوروں مزدوروں کے کو ٹیکنالوزی بہت فائدے فائدے کی چیز ہے پہلے کے مزدور اور کسان میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کن فصلوں میں کتنا پانی اور کتنا کھاد ڈالا جا سکتا ہے لیکن اب ٹیکنالوجی کے فائدے اتنے ہیں کہ ہم جس کی بہت سے فائدے اکثر خراب ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے تیکنالوزی بہت کام کی چیز ہے